आन्दै समाव मोनसे थिरांथा लानांगौ जादों मोनसे जाय थिरांथाखौ जाफुंहोनायाव प्रब्लेम नुजादोंमोन बेखौ सामलायनो थाखाय बिमा फिफानि हेफाजाब लानांगौ गोनांथि जादों मानोना उन्दै समाव गेलेनाय बायदि बायदिआव थानानै फरायनाया बारा टाइम होनो हाया जादोंमोन बेनि थाखाय बे फरायनाय हाबाखौ जाफुंहोनो थाखाय बिमा बिफानि बोसोननि गोनांथि लानांगौ जादोंमोन